डिजिटल कला भी सही है क्योंकि इस समय जो है सब सारे काम डिजिटल हो रहे हैं तो इस लिए डिजिटल कला का इस समय ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है डिजिटल कला अच्छा है क्योंकि यह फ़ास्ट कला करता है इस पर कोई भी चीज़ फ़ास्ट तरीक़े से हो जाती है क्योंकि हाथ से बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है इस लिए सिस्टम में वही काम तुरंत मिंटो और सेकेंडो में कर देती है लेकिन इंसानों द्वारा बनाई गई कला का भी एक अच्छा है क्योंकि वो जो काम एक इंसान कर सकता है वो काम कभी भी मसीन नहीं कर सकती है मसीन तो कर सकती है हू ब हू लेकिन इंसान के द्वारा बनाई गई चीज़ इंसा मसीन बनाती है पहले पहले ये मसीन नहीं बनाती है पहले इंसान उस चीज़ को बनाता है फिर उसक कॉपी जो है डिजिटल यानी के सिस्टम करती है तो इंसान द्वारा बनाई कला एक अलग ही अपनी पहचान है इंसानों के द्वारा जो अलग से अलग एक बहुत ही सुंदर और आदर्शित कला बनाया जाता है जो उस में जैसा लगता है कि इंसान एक जान डाल देता है एक दम उसको हंसता खेलता तो इंसान की कला की दूसरी बात हो गई